जी जी बोलिए जी जी जी

जी बिल्कुल हो जाएगा आप मुझे उसके बारे में जानकारी देंगे कि आप कैसा प्रोग्राम चाहते हैं किस तरीक़े का

हो जाएगा जी हो जाएगा तो आप मुझे ये बता सकते हैं क्या कि आपके कितने लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे अच्छा और क्या आप खाना भी हमारी तरफ़ से करना चाहते हैं या फिर आपने कहीं और से भी बात करी हुई है जी जी हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा खाना भी हो जाएगा और आप यह बता सकते हैं क्या की आपको तैयारी किस हिसाब से चाहिए मतलब किस हिसाब से आपकी मॉडलिंग रही मॉडलिंग करवाना है आप उस हिसाब से हम तैयारी करवा देंगे जी हो जाएगा जी हो जाएगा जी मैम सेफ्टी की कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास बहुत सारे हमारे अंगरक्षक है जो बहुत सारी उस में महिलाएँ भी हैं जो सेफ्टी का ध्यान रखेंगे आपके साथ वो फुल टाइम रहेंगे वहाँ पर पूरे टाइम आपके साथ रहेंगी वहाँ पर जी हो जाएगा आप आप ने लेकिन हाँ ठीक है हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ओके